हैलो हाल चाल ठीक ऐ तुस सनाओ थुआढ़ा ठीक ऐ अस किश निं लेटे दे तुस लभदे निं अज्जकल कुत्थें होंदे अं'ऊ बी घर गै बस यरो मौसम बी इंया थोह्ड़ी सेह्त बी ठीक निं रौहंदी ऐ तुसें सुनेआ ओह् नमां सैलून खुल्लेआ ओह् म्हल्लै गै आं आं आं अं'ऊ बी सोचा दी ही बाल बी इंया बाऽ नेईं में सोचा दी ही कटिंग कराई लैन्नी आं ते नमां खुल्लेआ गै हून ते चलगे कदूं चलना तुस सनाओ अं आं मड़ो में बी सुनेआ बड़ा ई शैल ऐ हून जाइयै पता लग्गना कनेहा नेहा छड़ा नांऽ गै जां कम्म बी शैल करने आं आं सनाओ तुस मिगी कैलूं जाना अच्छा तां भी आं आं मड़ो ब्याह् बी ऐ मिगी अगले हफ्ते शैल होग तां त्यार बी इत्थां होगी ठीक ऐ चलगी आं कल्ल चलगी तुसें ई फोन करगी अंऊ ते चलगे चलो ठीक ऐ